ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے جی میں اسٹیشنری دوکان سے بات کر رہی ہوں جی جی آپ کو کون سے کولٹیز کی چاہیے جی سر اگر آپ کوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو کلاس میٹ کی کاپی بہت اچھی رہے گی اور نٹراج کی پینسل اور شاپنر اور لیکن اگر آپ چیپر دیکھنا چاہیں گے تو اور بھی لوکل کمپنز اپنی کاپیز بیچتی ہیں وہ آپ کو چیپر تو لگیں گے لیکن اس کی کوالٹی بہت ہی مطلب قابلِ اعتبار ہوگی جی سر آپ کا بجٹ بتا سکتے ہیں آپ اپنا کہ آپ کا کتنا بجٹ ہے اوکے تو سر آپ کو بلک میں آپ کو لینا پڑے گا زیادہ کوانٹٹی میں کیوںکہ اگر آپ لوز میں لیتے ہیں تو ہم پچپن روپے کی کاپی بیچتے ہیں اپنی اگر آپ زیادہ کوانٹٹی میں لیتے ہیں دس کاپی لیتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے اڑتیس روپیے لگا سکتے ہیں کلاس میٹ کی سب سے اچھی کوالیٹی ہے اور ہمارے یہاں بہت جلدی کلاس میٹ کا سامان بک جاتا ہے مگر رکتا ہی نہیں ہے مطلب آؤٹ آف اسٹاک رہتا ہے پر آپ لکی ہیں کہ آپ کے لیے ہے سر بیسٹ کوالیٹی تو اس سے اچھا ہے نہیں لیکن کلاس میٹ ابھی سب سے اوپر ہی چل رہی ہے کلاس میٹ یوا آج کل سیکنڈ نمبر پہ یوا آتی ہے جو اپنی کاپیز بناتی ہے آلموسٹ کلاس میٹ جیسے اس کا وہ ہوتا ہے ٹیکسچر ہوتا ہے پرائسنگ پہ دس روپے کا فرق ہوتا ہے بس

جی آپ پلیز بتا دیجیے گا اور کیوںکہ ابھی میں دوبارہ ریسٹور کرواؤں گی مال تو مجھے آپ پرسوں تک بالکل کنفرم کر کے بتا دیں تاکہ آؤٹ آف اسٹاک نہ رہے اوکے جی آف جی میں آپ کو آن لائن پیمنٹ کا اسکینر سینڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ پیمنٹ کر دیں پہلی ساتھ ہی گھر میں اب آن لائن ڈلیوری کر سکیں جی تھینک یو سو مچ آپ نے ہماری دوکان پہ وہ کرا کونٹیکٹ کرا تھینک یو